म्हाका म्हज्या फेमिली बरबर भोंवपाक खूब आवडटा मिस्टर घोव भुरगीं आपल्या समोर आसा तांकां कितेंय सांगूंक मेळटा भोंवप ट्रेवलींग म्हणजे कितें तातूंत तुका खूब अनुभव येता की खंय कशें एडजस्ट करप कितें पळयलें की तांकां एक्सप्लेन तांकां सांगूंक मेळटा हें अशें तें तशें म्हणून भुरग्यांक आपलें कितें ज्ञान दिवंक मेळटा एक रिलॅक्सेशनूय मेळटा म्हणजे कितें मन मोकळें फ्री टेन्शन ना कांय ना अशें फ्री भोंवपाकूय मेळटा आनी भुरगीं बाळां गरब आसलीं फुड्यान की कितलेय दीस भोंवूंक मेळटा नाल्यार हुसक्यान परते परते घरा कितें करता भुरगीं कितें करता घोव कितें करता फ्रेण्डा बरबर गेलो जाल्यार तो हुस्को आसता आनी एनजोयमेंट कमी जाता मातशी मजा कमी जाता भुरगीं बाळां जर बरोबर आसलीं घोवूय बरोबर आसलो की टेन्शन फ्री जाता कांय टेन्शन आसना हांव जाणा की म्हजे म्हऱ्यान आसा तीं आनी म्हज्याच फुड्यान आसा आनी सो जाय तितले दीस आनी एक दीस बाडोव येता आनी एक दीस वाडोंव येता